آئیڈیا اور انسپائریشن سب سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ کیا ڈرا کرنا ہے یہ آئیڈیا مجھے کہیں سے بھی مل سکتا ہے نیچر دیکھ کر کسی مووی کی شین دیکھ کر یا سوشل میڈیا پر کسی اور آرٹسٹ کا کام دیکھ کر جیسے اگر مجھے پہاڑوں کا سین بنانا ہو تو میں اس سے ریلیٹیڈ ایمیج ڈھونڈھتا ہوں ریفرینس لینا آن لائن یا آف لائن میں گوگل ایمیج پنٹرسٹ انسٹاگرام یہ آرٹ اسٹیشن جیسے پلیٹفارم سے ریفرینس ایمیج لیتا ہوں کبھی کبھی اولڈ آرٹ بک یا اپنے ہی پرانے اسکیچ کا بھی اس استعمال کرتا ہوں ریفرینس لینا امپورٹینٹ ہوتا ہے تاکہ ڈرائنگ زیادہ ریئلسٹک لگے اسپیشلی جب ہم فش یا اینیمل اینیملس ڈرا کر رہے ہوتے ہیں